मैं अपने प्रशिक्षण और दौड़ की तैयारी के लिए सुबह उठता हूँ चना खाता हूँ माट्ठा खाता हूँ पानी पीता हूँ और फिर दौड़ने जाता हूँ इसके बाद उससे हमारी साँस ज़्यादा नहीं फूलती है और दौड़ने में बहुत मदद मिलता है हम लोग दौड़ के हम दौड़ के आते हैं फिर दौड़ने के बाद एक किलोमीटर दो किलोमीटर जितना भी होता है हमसे दौड़ के आते हैं घर पे आते हैं फिर पानी पीते हैं केला खाते हैं दूध पीते हैं हरा साग सब्जी खाते हैं इससे हमें इस्टेमिना मिलता है और मिट्ठा खाते हैं चना मिट्ठा सबसे ज़्यादा हम लोग खाते हैं दूध दूध और सेब खाते हैं सेब वगैरह बहुत सारा होता है फल वगैरह अंगूर खाते हैं जिससे हमें इस्तेमिना बहुत सारा मिलता है प्रोटिन मिलता है और साग सब्जियाँ होती साग सब्जियाँ खाते हैं दूध पीते हैं केला खाते हैं और चना चना वगैरह ये सब खाते हैं दौड़ने के लिए जिससे हमें बहुत ज़्यादा इस्टेमिना मिलता है प्रोटीन मिलता है जिससे हम दौड़ पाते हैं आ दौड़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलता है इसके बाद हम फिर सुबह दौड़ने जाते हैं तो हमें इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलता है दूध पीते हैं दूध से मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है